समय जे साणु सिंधी भाषा पंहिंजो विकास करण लाइ ॾाढा बदिलाव कया आहिनि सिंधी जोकी सिंधियुनि माण्हुनि जी ॿोली आहे हीअ प्रमुख राॼ सिंध जो पा जो पाकिस्तान मां आई आहे सिंध भाषा जी खोज पंहिंजे साहित्य संस्कृती ऐं इतिहास सां भारी आहे पहिरें ज़माने में पहिरें ज़माने खां वठी अॼु तक सिंधी भाषा ॾाढा परिवर्तन कया आहिनि हिन भाषा खां विकास अलॻि अलॻि खेत्रनि में अलॻि अलॻि थींदो आयो आहे पहिरें समय में सिंधियुनि जी सिंधी हिकु मुख्यु भाषा पाण में माण्हू ॻाल्हाइण लाइ इस्तेमालु कंदा हुआ हाणे त सिंधी भाषा में कईं ग्रंथ कविता ऐं कईं समृद्धी ऐं लिखी वेयूं आहिनि सिंधी भाषा जे विकास में मॉडन तकनीक ऐं टेक्नॉलोजी इस्तेमालु बि थी आहे इंटरनेट ऐं डिज़िटल कम्युनिकेशन जे अचण सां सिंधी भाषा जा इस्तेमालु ऑनलाइन बि वधी विया आहिनि ब्लॉग वेबसाइड और सोशल मिडिया ते बि सिंधी जा कंटेन्ट शेयर थिअण लॻया आहिनि जंहिं सां सिंधी भाषा वधंदी थी वञे